हैल्लो हां हां हां हां वा एह् दिक्खेआ नि इय्यां कम्म कुम्म चलदा नि एह् ग्रां ऐ कोई सिटी ऐ कोई कम्म कम्म चलना बी चाहिदा नि दुकान बी शैल ऐ ना खु'ल्ली डुल्ली चलो ठीक ऐ फ्ही दिक्खनेआं ठीक ऐ फ्ही तुसें सनानेआं फ्ही ठीक ऐ